में ते मेरा परिवार जेह्का ऐ कोई बी ध्यार आंदा ते बड़ी गै खुशी कन्नै उसी मनाने दी कोशिश करदे बड़े जेह्के बी रीति रवाज़ होंदे म्हेशा ओह् उस तरीके कन्नै करदे जि'यां नवरात्रे होई गे उस दा बड़ा इत्थें नवरात्रें गी बड़ा मनदे इत्थें दिवाली होइया लोह्ड़ी होइया 'जां इत्थें साढ़े जेह्की लोकल जगह न ते मेले जि'यां मेले लगदे इत्थें जां भी जेह्का बी शिवरात्रि होइया ते जेह्का बी ध्यार होंदा उसदी म्हेशां पैह्लें दी गै त्यारी करियै रक्खी दी होंदी जि'यां अगर नवरात्रे न पैह्लें गै जौ शौ लेई औंदे मतलब जेह्का बी नवरात्रे गी लग्गना जौ होइए जां प्ही नारियल होंदा जां जेह्का बी ऐ फलाहार दा जेह्का बी समान होंदा ओह् सारा इक्क दिन पैह्लें गै सारा समान किंट्ठा करी ओड़दे एह् होई नवरात्रें दी गल्ल जि'यां दिवाली होई ते में ते मेरा पूरा टब्बर दिवाली गी म्हेशां केह् करदे अस मतलब कि इक्क हफ्ता पैह्लें गै अस सफाई करना शुरू करू ओड़दे घरै दी ता कि एह् दिवाली गी होंदा कि एह् मन्नेआ जंदा कि लक्ष्मी होर औंदियां दिवाली गी ते दिवाली गी केह् करदे कि अस पूरे घरै दी सफाई शफाई करदे ते दिवाली आह्ले दिन अस बड़े अलग अलग किस्मां दे घर ओह् बनाए जंदे चीज़ां बनाई जंदियां जि'यां कोई मठाई होई जां प्ही जियां कोई अलग शैल कोई सब्जी होई जां प्ही कोई मिट्ठी कोई बी चीज़ होई एह् ते होइया खाने दे बारै च ते प्ही ओह् होंदा केह् कि के पूरे घरै गी सजाया जंदा लाइटां शाइटां जलाई जंदियां दीए शीए जलाए जंदे पटाखे शटाखे आह्नदे अस जां प्ही ओह् होइया ते प्ही पूजा होंदी पूरा टब्बर बेहियै पूजा करदा किट्ठे इक दौं घंटे दी पूजा होंदी प्ही ओह्दे कशा बाद घरै दी कुड़ियां होंदियां ओह् जेह्का प्रशाद जेह्का होंदा इक कुड़ी कोई बंडदी प्ही एह् होंदा की साढ़े इं'या होंदा अस आपूं लगदा कि ओह् प्रशाद जेह्का ऐ अस बड्डें गी बड्डें कशा लेइयै निक्कें तोड़ी सारें गी देना ते एह् साढ़े एह् ऐ कि तुस जिन्ना प्रशाद जि'यां जि'यां दिंदे जंदे उ'नें सारे कोई ना कोई शगुन पांदा ध्यार मनांदे